हैलो ट्रेवल अजेंसी आह्ले बोला दे ओ जी नमस्ते मैम ऐक्चुअली मैम अस जम्मू ते रियासी आए दे हे ते अस सोचा दे कि रियासी डिस्ट्रिक्ट दे जिन्ने बी टूरिस्ट अट्रैक्शन जिन्ने बी स्पॉट ऐ न घूमी फिरी लैचै मैम तुं'दे कोल फैमिली टाइप कार छोटी कैब टाइप होङन जेह्दे बिच्च फैमिली जाई सकै प्राइवेट मैम एह जेह्ड़ा तोहें फेयर दस्सेआ एह् पर वीक दे स्हाब कन्नै पर डे दे स्हाब कन्नै जेह्ड़ा तुसें मी फेयर दस्सेआ एह् पर डे दे स्हाब कन्नै चार्ज करदे तुस ठीक ऐ मैम मै तुसेंगी कन्फर्म करियै फैमिली कन्नै कन्फर्म करियै मै तुसें सनानां ठीक ऐ